जैसे हमारे इलाहाबाद में बड़े हनुमान जी मंदिर है उधर प्रयागराज स्थानीय बिंध्याचल विंध्यवासिनी मैया हैं फिर बनारस में बाबा वो बनारस में विश्वनाथ मंदिर इधर हमारे रामनगर श्री शीतला माता मंदिर इधर का कहतिन शीतला माँ माता मंदिर इधर हनु औंता महावीर हनुमान जी मंदिर इधर क्या कहते हैं बहुत भीड़ होती है हनुमान जी मंदिर पर रामनगर में भी बहुत भीड़ होती है और ये